औ हेलौ औ औ आगर गुबै दख'ना आगर गुबै दख'नायाथ' दामा दा साराय तिन हाजार फानो जोङो साराय तिन हाजार गामियाव दानायसो ग्रोम गामियाव दानायसो ग्रोम ग्रोम थार औ मोजांथार जोंना हो माख्रि मा माख्रियाबो एखेयानो थाङो बिदिनो साराय तिन हाजारानो थाङो माखौ नांगौमोन नोंनोलाय नोंगौ औ दे लाफैदो मेरला मोजां मोजां दंथारो आगर माबा आयु बिहामजो लायनायनि मोनबावबायसो लांफैखादो दानो गोदान गोदान सौफैखादों दा गोदान सौफैनायावनो लांफैयाबा मालाबा सोरबा लांबा बारा मोजां मोननाय नङा आयौ होनबालाय नों बासिना लांफै खादो हो इसे खमायनो सारायतिन हाजार औ माखौ खमायबावनो जोंनो आयौ तिन हाजार तिन हाजार हाथारनाय नङा आयौ सोर सोरनो गानहोनो आतखान गाहाम नांगौ एफा बुरजालाय

हाबाब दे लांफैथार लांफैथारबा एसे खमायगोन खिनतु तिन हाजार लानो हाथारनाय नङा तिन हाजारा जोंनो जों दा सारायतिन हाजार फानो नालाय जोंनो तेयाथ्रियस' बयाथ्रिसस' लाखिखानांगौ तिन हाजारखौथ' हरनो हाखा थारा मोनाखै बिसिना मोजां नङा बियो दख'नायानो हारसाफोर दानायसो दां ए बेहाबो बे हारसा फोरनावसो बायदों बियो जोंनाव मोना जोंना बर'फोरनिया हो आयौ थगायदोंसो बेयो नोंनि लोगोया थगायदोंसो बेयो नोंनि लोगोया नंथारा बेसेनि बेसेनि फानफेरथाराखै जायखिजाया ओरैनो औ मोजांयाथ' मोजां खा बासिनो हाखाया जोंनि दखाननिखौ बेे तिन तिन हाजार लानो हाथारनाय नङा हाय नोङो लांफैथारोबा एसेखौ खमायजागोन खिन्तु एफा बुरजा तिन हाजारनि हरनो होनाय नङा तेयाथ्रिसस' संथ्रिसस' लाबआथ जाखाया जोङो फनसास ताका एकस' थाखाल' लाब जाखायो फनसास थाखा एकस' थाखाल लाब जाखायो हो ओरैनो लानाया जोङो बिदिनो लाबो खायो बयाथ्रिसस' थेयाथ्रिसस' नि लाबो खायो जोङो ओंखायनो खमायनो हाया तिन हाजारयावथ' होनो हाखा थारा जोंनियासो थांफिनगोन आयौ खम जाथारगोन हरनो हाथारनाय नङा औ मेरला लाबाबो हरनो होनाय नंला दे एफा बुरजाखौ औ गासिबो दंजोबो नों मा नांगौ बासि फैनानै बासि बासि लांनो हागोन दे दे दे दे लांफै दे लांफै औ बेबो दङ बेखौ औ जोङो फासस' फासस'नि हरो बेखौ औ फासस' फासस' नि हरो औ दे लांफै जोबथार फैनानै बासि बासि लानानै थांफै जोबथार दे औ औ औ औ औ दे लांफै लांफै दे दे औ दे